हांव सद्या स्टॉक मार्केटांत इवेस्ट करिना सो म्हाका स्टॉक मार्केटाचें चड ज्ञान ना स्टॉक मार्केटांत केन्ना केन्ना पयशे लोकांचे बुडटाय आनी केन्ना केन्ना मेळटात सो हाचेर आपलें जिवीत घालप अशें बरें न्हू तेजेर विश्वास करपूय तितले बरें न्हू जर तुका तेतून सारकोच ज्ञान आसा जाल्यार तूं तितून पयशे घालूंक शकता तर कांयच ज्ञान ना जाल्यार कमीच पयशे घालचें ना जाल्यार ना घातल्यारूय जाता सो म्हाका तितली नॉलेज ना तर कांय ऍप्स आसात क्रिप्टोकरंसी अपस्टोक्स हांची थोडी म्हाका म्हायती आसा जालें